अॼुकल्ह ग्रेजुएट थिअण या पोस्ट ग्रेजुएट थिअण या डॉक्टर जी उपाधी प्राप्त करण काई ॾुखी ॻाल्हि काने काफ़ी माण्हुनि खे मां सुञाणा जेके इअं शिक्षा प्राप्त करे चुका आहिनि उन्हनि सुवाल त उन्हनि सुठो कयो ई आहे न हुनजे बारे में मां चवणु चाहींदसि त ॿारहें खां पोइ प्रोफेशनल कोर्स करणु खपे ॿारनि खे ताकी उन्हनि जी आजीविका जा रस्ता खुली वञनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में उहा अॻियां सफल थी वञनि छो जो जे कॾहिं हू पढ़िया ताकी प्रोफेशनल कोर्स न कयल अथनि त उहो नौकिरी लाइ ई माना सोचींदा पहिरीं ॻाल्हि त हेतिरी नौकिरियूं आहिनि बि कान ॿीं ॻाल्हि जे कॾहिं नौकिरियुनि जा फॉम हू भरनि बि था त पहिरीं वांगुरु ट्रांस्पेरेंसी बि काने रोज़ु त पेपर लिक था थी वञनि त उहो त छा आहे कि ॿारनि सां ज़िंदगीअ जो हिकु तरह सां खिलवाड़ थी रहियो आहे हिकु हेॾी महिनत करे हू एग्जाम ॾियण वञनि वरी अॼुकल्ह त इहो आहे त पाण खे सफल प्राप्त करण लाइ डमी थी करे बि अंदरि एंट्री था वठनि त घणेई केस ॿुधूं था जे के इम्तिहानु कंहिं ॾिनो ऐं पास केरु थियो नौकिरी ते केरु लॻो त अहिड़े झंझटनि खां मुक्त थिअण खां त सुठो आहे न त कोई प्रोफेशनल कोर्स कजो पंहिंजे सैल्फ आत्मनिर्भर थी वञे हर को ज़रूरी न आहे कि नौकिरी ई करिणी आहे पंहिंजे धंधे में बरकत बि आहे त मुंहिंजे हिसाब सां पढ़ाई कयो पर प्रोफेशनल कोर्स ज़रूरु हुअणु खपे